जियां दिक्खो जी अस प्हाड़ें च रौह्ने आं रियासी साढ़ा प्हाड़ें दा शैह्र ऐ हून इत्थें गड्डियां घट्ट गै न साढ़े इत्थें लोकें कोल रियासी पिंडे च लेकें कोल गड्डियां घट्ट होंदियां कि के हून असें जाना पवै जेह्ड़े साढ़े रोड़ रूड़ ना एह् थोह्ड़े घट्ट गै न साढ़े पिंडै कन्नै जुड़दे नै ते असें सारें गी बाईकां रक्खने दा बड़ा शौंक ऐ हून अज्ज कल दे जेह्ड़े साढ़े अस कोई अट्ठ दस्स मुड़े आं असोेंगी बाईक रक्खने दा बड़ा शौंक ऐ मेरे कोल बाईक ऐ में आक्कां ओह् ऐ मेरे कोल दो सौ बीह् ऐ पलसर ते ओेह्दे उप्पर चलो बजाज दी बाईक ऐ ते एह्दे उप्पर चंगी ऐ जेह्की हून दिक्खेआ जंचै कि जेह्ड़े ट्रैफिक पुलस ऐ इनैं ना थोह्ड़ा कस्से दा ऐ असेंगी पैह्लें जियां अस दिक्खदे हे जो कि जागत हे जो कि चंगी गल्ल बी ऐ जागत केहे करदे बिना हैलमट दे इनै निकली जाना ते सौ दी सवीटै पर चलानियां बाईकां हून जेह्ड़े साढ़े रोड़ नै एह् अद्दे कन्ने ही हैन नै जियां साढ़े पिंडै बिच्च अज्ज कोलूं दा डेड़ साल पैह्लैं इयै कोई बाह्रमीं दा जागत हा नां ओह्दे कोल लाईसैंस ठीक ऐ जी ते इत्थें साढ़े तोह्ड़े खड्डे बी हैन साढ़े रोड़ा पर ते उत्थें जा दा हा सौ दी स्पीड़ पर ते ओह्दा ऐक्सिडैंट होई गेआ मैटाडोर कन्नै हां ठीक ऐ परमात्मा दा शुक्र ऐ ओह् बचिया पर उऐ मां प्यो लेई बनी जंदा बंज ते इयै दिक्कत इसेंगी इत्थें पौंदी ई पर इयै में आक्खना होना कि जिन्ना बी ऐ इत्थें साढ़ै आए दे हे पुलस आह्ले इयां गै टैंट टुंट लाईयै उनैं साढ़े लेई चलाया हा अभियान चलाया हा कि जिन्ना बी बच्चा ऐ इन्नै बच्चे होन बजुर्ग होन महिलाएं होन एह् सारें गी केह् करना ऐ पैह्ली गल्ल एह् ऐ अपनी सुरख्या अपनी गै होंदी ऐ ते सब तो मेन चीज ऐ सिर बचेआ ते सब बची गेआ ते तुसें केह् करना सबतो म्न चीज जेह्ड़ी अस बी मनने होने कि हैल्मट पाना बौह्त जरूरी ऐ हून पैह्लोें साढ़े इत्थें केह् होंदा हा के

जेह्ड़ी पिच्छें बैठी दी सवारी ऐ ओह्दै लेई बी जरूरी होई गेदा ऐ कि उन्नै बी हैल्मट पानी गै पानी ऐ जो कि चंगी गल्ल ऐ साढ़े इत्थें केह् ऐ साढ़ा लाह्के च दिक्कत एह् ऐ के सारें कोल मोटर सैकल गै न मोटर सैकल उप्पर घट्ट तो घट्ट बी इद्दर पूरा टब्बर गै बैठी जंदा चार चतार लोग बैठदे पैह्लैं केह् होंदा हा कि लोग अग्गैं आह्ला शड़ा उन्नै पाई लेई हून अग्गैं टैकियै पर लोह्के लोह्के जागतें गी बठाई ओड़दे मतलव जेह्ड़े लोह्के जागत होंदे उंदी मेन सुरक्खेआ बौह्त जरूरी ऐ क्योंकि मोटर सैकल इत्थें अगर पजांह् दी स्पीड इक ते हवा उनेंगी सिद्दी बज्जी दी ऐ नां कोई हवा ना कोई शीशा हून में आक्खना जेह्का साढ़ी गौरमैंट नै अभियान चलाया ऐ बौह्त चंगा कीता ऐ कि सब तो मेन चीज ऐ कि साढ़े लेई हैल्मट बौह्त जरूरी ऐ दूई गल्ल जेह्ड़ी सब तो मैह्वपूर्ण होंदी ऐ एह्दे बिच्च ते साढ़े मोटर सैकल आह्ले इक ते केह् करदे इंसोरैंश पूरा नी रक्खदे हैन हून अज्ज कल जियां कोई बी मोटर सैकल लैओ ते ओह्दे कन्नै इक चीज होंदी कि थर्ड पार्टी इंसोरैंश होई जंदा तुस कोई ठोकदे ओ जां कुश बी करदे ओ ठीक ऐ ओह्दा फैमली गी कोई बी ऐ ओह् हरजाना लब्भी जंदा ऐ जो कि चंगी गल्ल ऐ जो कि अच्छा इनिशेटिव ऐ गोरमैंट दा एह् चंगी गल्ल ऐ वा लोग केह् करदे न लोकें दी इक सोच ऐ इद्धर कि ओह् अगर इंसोरैंस करांदे टाईम टू टाईम साल टू साल दिक्कत केह् होंदी उंदी बैल्यू घट्ट होंदी मोटर सैकलें दी जेह्दे कारन ओह् केह् करदे बाईक दा इंसोरैंस करदे चलो ज्हार पंदरां सौ जैदा पवा दा कोई दिक्कत नी ऐ साल दे इक बारी करना होंदा एह् अपनी सरक्खेआ लेई बी ऐ अगला बंदा जेह्ड़ा रब्ब ना करै कुसै कन्नै कोई हादसा होई दा ओह्दे लेई बी चंगी गल्ल होंदी ऐ त्रीह् गल्ल जेह्ड़ी सब तो मैह्त्वपूर्ण गल्ल ऐ ओह् एह् ऐ कि बंदे दी पैह्ली गल्ल दे लाईसैंस होना बौह्त जरूरी ऐ ठीक ऐ हून कुश लोग होंदे उंदे कोल सिर्फ स्कूटी दा होंदा साईसैंस उप्पर लिखे दा होंदा कि बिद्द गेयर ऐ जां नेईं ऐ हून स्कूटूी आह्ले केह् करदे बाईकां चलान लगी पौंदे पैह्लैं आर टी ओ नै बी एह् गल्ल नोटिस करनी चाही दी ऐ जेह्ड़े साढ़े पुलसिये ओह् ते करदे गै पर एह् लोकें दे मां प्यो जिसलै मोटर सैकल खरीददे पैह्लैें दिक्खो प्रापर उस बच्चे दा लाईसैंस बने दा जां नेईं अगर नेईं ऐ तां फिर उसी मोटर सैकल लैने दी कोई जरूरत नी ऐ क्योंकि बच्चें आने आह्ले समें च अपनां मां प्यो दी सेवा बी करनी अज्ज दी डेट बिच्च रब्ब ना करे कुश होई गै जा ते फिर ओह् दिक्कत बनी जंदी ऐ ते अपने जेह्के प्रापर डैकुमैंट न एह् सब तो जरूरी न रक्खने हून अस जियां प्हाड़ें पर रौह्नें हून इक डाकुमैंट सबतो इंपार्टैंट होंदा ओह् होंदा पाल्यूशन आह्ला हून अदज्ज कल कोई मोटर सैकल पंदरां साल बाह् साल पराना होऐ उनैं दे पाल्यूशन करना हून साढ़े प्हाड़ें सुरक्खेआ लेई बी बड़े जरूरी ऐ ठीक ऐ पेड़ पौधे होंगन तां गै सारा मनुक्ख जामा बी रौह्ग ते ओह्दे लेई बी सब तो पैह्ली चीज ऐ जेह्ड़ा थोहाड़ा मोटर सैकल ऐ हून ओह्दी सब तो बड्डी गल्ल केह् ऐ ओह्दी टाईम टू टाईम तुसें सर्विस बी करवानी ऐ बाकी गेड़ी शेड़ियां लाना बड्डी गल्ल नी ऐ इक चीज दी केयर करना बौह्त जरूरी ऐ ते तुस चीज दी ते केयर करो एह्दे कन्नै कन्नै अपनी केयर बी करो जदूं तोड़ी तुस एह् तिन्न चार चीजां एह् कैरी नेईं करगेओ उन्ने तोड़ी तुंदी सुरक्खेआ नी जेह्ड़ा अगला बंदा ओह्दी बी सुरक्खेआ नी तुंदे मां प्यो दी बी सुरक्खेआ नी ते ओएह् जिसलै बी तुस कोई बी मोटर सैकल चलाओ में ते आक्खां कोई गड्डी बी चलाओ ते तुंदे कोल सारी चीजें दी सुरक्खेआ होनी चाही दी ऐ